मां वाशी वई हूयमि कंहिं कम सां त हिकु दुकान ते ॾिठो त सामान अधु भाव ते मिली रहिया हुआ त मूंखे कपिड़नि जी इस्त्री खपंदी हूई ॿाहिरि कपिड़ा इस्त्री करणु वारो जाम पैसा तो वठे त उहो मूंखे नथो परवड़े त इन करे मां सोचियो त छो न मां कपिड़नि जी इस्त्री वठां ऐं मां इहो ॾिसी करे जाम ख़ुशि थी वियमि त अधु पेसनि ते कप इस्त्री मिलड़ी मिली रही आहे मूंखे जाम ख़ुशी थी त मां दुकान ते वियमि त मां इस्त्री ॾिसी करे वरती सुठी कंपनी हुई ऐं अघ बि बराबरि हुओ मां इहो ॾिसी करे जाम ख़ुशि थी वियमि ऐं मां घर में वठी आयमि त मुंहिंजे घरवारा बि इहा कपिड़नि जी इस्त्री ॾिसी करे जामु ख़ुशि थी विया जाम सुठी ऐं कमु वारी शइ वठी आई आहे त मां सुभाणे ते सुबुह जो सभु कमकार लाए करे इस्त्री कपिड़ा इस्त्री करण लाइ वेठमि कपिड़ा इस्त्री कया त ॿ टे कपिड़ा जाम सुठे नमूने इस्त्री थिया त मूंखे ॾाढ़ी ख़ुशी थी ऐं मुंहिंजे घरवारा बि डाढ़ा ख़ुशि थिया भई जाम सुठी शइ वठी आई आहे पर थोड़ी देरि खां पोइ ॿ कपिड़नि जो रंग ई उॾामी वियो इहो ॾिसी करे मां वाइड़ी थी वियमि अरे इहे छा थियो वरी मां पंहिंजो कुर्तो इस्त्री कयो त उहो उन इस्त्री ते चिटकी पियो मुंहिंजो कुर्तो ई सड़ी वियो मुंहिंजो जाम वॾो नुक़सान थी वियो मां जल्दी बटण बंदि करे छॾियो मूंखे जाम दुख थियो मां कमु जी शइ वठी आयमि पर मुंहिंजो जाम वॾो नुक़सान थी वियो मूंखे जाम दुख थी वियो ऐं मुंहिंजो मन बि ख़राब थी वियो त मुंहिंजे घरनि वारानि चयो त तूं चिंता न कर इनखे थोरो घटि घटि ते रखी करे सुभाणे प्रेस करे ॾिस मां चयो ठीकु आहे वरी सुभाणे ते मां प्रेस चालू कई बट कम बटण चालू कयो त उन वायर मां बाहि निकिती बाहि जूं चिनिगूं निकितियूं ऐं जोर सां फटाको ॿरियो भॻिवान जा लख़ शुक्रु जो मां प्रेस खां थोरो परे थी बीठी हुअमि मां त ॾकी वियमि मुंहिंजे घरवारा बि जाम ॾकी विया घरवारा जल्दी डुकंदा डुकंदा आहिया ऐं बटण बंदि कयूं चऊं इहो छा थियो मां त जाम परेशान थी वियमि सची जाम वॾो नुक़सान थी वियो